بھائی آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے ہفتے آپ سے جو ہے ایک جوتا لے کر کے گیا تھا آپ کے شاپ سے تو وہ جوتا ہمارے گھر والوں کو اور مجھے بالکل پسند نہیں آیا میں جلدی میں تھا اس وقت اور میں نے دیکھا نہیں صحیح سے نہ پہنا اسے بس دور دکھایا تھا آپ نے اور میں اس کو اس کی چمک دیکھ کر لیت کہا تھا کہ چلو پیک کر دو نہ میں نے اس کو پہنا نہ دیکھا صحیح سے اور جب میں گھر گیا اور گھر میری وائف نے اس کو کھول کر دیکھا اور جب میں نے پہنا تو وہ اندر سے بالکل بیکار ہے اور اس کا چمڑا بالکل بیکار ہے وہ کسی کام کا نہیں ایک بار کے پہننے سے ہی پھٹ جائے گا خراب ہو جائے گا تو میں اس جوتے کو لے کر آیا ہوں آپ اس کو چینج کر دیجیے مجھے جوتا نہیں چاہیے آپ مجھے کوئی چپل دے دیجیے میں وہی پہن لوں گا کیونکہ آپ کے شاپ کے جو جتنے بھی جوتے ہیں وہ سب خراب ہیں ہلکے کوالٹی کے ہیں اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں تو مجھے آپ کی شاپ سے جوتے نہیں چاہیے اس کو رخ لیجیے اگر آپ کو اچھا لگے تو پیسے واپس کر دیجیے میرے نہیں تو آپ اس کے بدلے میں آپ مجھے چپل دے دیجیے